صحت کے شعبے میں کرپشن ایک وسیع اور پیچیدہ مسئلہ ہے جو نہ صرف ترقی پذیر ممالک بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی پایا جاتا ہے اس کا اثر مریضوں کی زندگیوں پر براہِ راست بڑھتا ہے اور صحت کی خدمات کو فراہمی متأثر کرتا ہے کرپشن کی مختلف شکلیں ہیں جن میں سے چند اہم آپ کے سامنے درج ذیل کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک رشوت ڈاکٹرز اور طبی عملہ بعض اوقات مریضوں سے علاج کی تیز تر فراہمی کے لیے رشوت مانگ سکتے ہیں یہ مریضوں کے لیے مالی بوجھ بنتا ہے اور ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے دواؤں کی غیر قانونی فروخت بعض اوقات دواؤں کی غیر قانونی فروخت بھی کی جاتی ہے جس میں جعلی یا معیار سے کم دوائیں شامل ہوتی ہیں اسی کے ساتھ فراڈ صحت کے شعبے میں مخلتف قسم کے فراڈ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ انشورنس فراڈ غیر ضروری ٹیسٹ اور علاج کی فراہمی اور مریضوں کی غیر موجودگی میں ان کے نام پر علاج کی ادائیگیاں ذاتی تجربے کی بات کریں تو میں نے خود صحت کے شعبے میں کرپشن کا شکار ہونے کا تجربہ نہیں کیا لیکن میرے علم میں کئی ایسے افراد ہیں جو اس مسئلے سے دو چار ہوئے ہیں مثال کے طور پر ایک دوست نے بتایا کہ انہیں ایک بڑے سرکاری اسپتال میں سرجری کے لیے جلدی اپاٹمنٹ کے لیے رشوت دینی پڑی اسی طرح ایک اور شخص نے جعلی دواؤں کے استعمال سے ہونے والے نقصانات کا ذکر کیا صحت کے شعبے میں کرپشن کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مریضوں کو بہتر اور منصفانہ طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں عوامی آگہی اور سخت قوانین کے نفاذ کے ذریعے اس مسئلے کو کم کیا جا سکتا ہے